तव्हांजे जीवन में तव्हांखे छा सुठे नमूने ईंदो आहे विस्तार में ॿुधायो मूंखे सिलाई चालू कयां मूंखे सिलाई कमु वणंदो आहे ऐं मां सिलाई कमु कंदी आहियां पेंट सिबंदी आहियां बुशेटूं सिबंदी आहियां बुशेटनि खे काज कंदी आहियां ऐं पेंटनि जी चैनूं विझंदी आहियां ऐं मूंखे वॻा सिबण ईंदा आहिनि ऐं वॻनि जूं डिज़ाइनूं बि सुठियूं सुठियूं कढंदी आहियां मुंहिंजा हा वॻा सभिनी खे वणंदा आहिनि ऐं सभु माण्हू मूं खां सिबाईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजूं छोकिरियूं बि मूं खां सिबाईंदी आहिनि प्लाजा पेंट कुर्तियूं सभु मूं खां सिबाईंदियूं आहिनि ऐं इलाही ग़रीबु माण्हू बि मूं खां थिगड़ियूं हणाए वेंदा आहिनि ऐं सिलाई कमु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं सिलाई कमु मां नंढपण खां कंदी आहियां ऐं सिलाई कमु मां राति जो यारहें बजे ताईं वेई कंदी आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे पेंट सिबंदी इअं कुर्तियूं सिबंदी आहियां बोठूं सिबंदी आहियां ऐं प्लाजा सिबंदी आहियां गद्दियूं सिबंदी आहियां ब ब्लाउज सिबंदी आहियां ब्लाउजनि ते सुठियूं सुठियूं डिजाइनूं कंदी आहियां सनी पट्टीअ वारा सिबंदी आहियां थुली पट्टीअ वारा सिबंदी आहियां ऐं उन्हनि ते मस्तु डिज़ाइनूं रखी मां उन्हनि ते आबला भरींदी आहियां ऐं मूंखे फुल छेड़ा बि ईंदा आहिनि ऐं मां रवनि खे कड़ बि कंदी आहियां ऐं मां आम माण्हुनि खे सुठे सुठे नमूने जा डिज़ाइन कढी ॾींदी आहियां ऐं मूंखे सिलाई कमु ॾाढो वणंदो आहे ऐं सिलाई कमु मां नंढपण खां कंदी आहियां आड़े पाड़े वारा माण्हू मूं खां सिलाई कराए वेंदा आहिनि ऐं मां ॿ टे दर्जी बि आहिनि उहे बि गॾु कंदा आहिनि असांखे चङी सिलाई मिलंदी आहे ऐं असांजो कमु मशहूर आहे असांजा माण्हू किथां किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि सिलाई कराइण ऐं असां खां सिलाई कराए वेंदा आहिनि ऐं मां भाव बि वाजिबी वठंदी आहियां सभई माण्हू सॼो आदर्श नगर मूं खां सिलाई कराए वेंदो आहे ऐं सिलाई कमु ॾाढो सभिनी खे वणंदो आहे प्लाजा पेंट बुशेटूं वॻा पै पेजामा जब्बा पड़ा घाघरा चोली सुट ऐं सिबण ईंदा आहिनि ऐं शादियुनि जा वॻा ब्लाउज सभु मां सिबंदी आहियां ऐं सभई माण्हू मुंहिंजी वखाण कंदा आहिनि सिलाई ॿियो कमु ॾाढो सुठो हली रहियो आहे ऐं सिलाई कमु मूंखे पहिरें खां ई वणंदो आहे सिलाई कमु मूंखे वणंदो आहे ऐं मुंहिंजो हलंदो बि आहे माण्हू मूंखे मिंथूं करे ॾेई वेंदा आहिनि ऐं माण्हू ऐं मूंखे अॻु वाटि पैसा बि ॾेई वेंदा आहिनि ऐं सिलाई कमु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सिलाई कमु ॿ ॿ महीना अॻु माण्हू ॾेई वेंदा आहिनि मां पहुची न सघंदी आहियां हेॾी सिलाई मिलंदी आहे सिलाईअ में ॿ टे माण्हू रखिया आहिनि जेके मूंखे हेल्प कराईंदा आहिनि ऐं मूंखे मदद कराईंदा आहिनि सिलाई कमु सभिनी खे वणंदो आहे सिलाईअ मां मूंखे चङी आवक बि आहे ऐंं सिलाई कमु मां हमेशह लाइ कंदी ईंदी आहियां सिलाई कमु जोर सोर सां हली रहियो आहे सिलाई कमु पहिरें खां ई कंदी आहियां नंढपण खां ही कंदी आहियां मुंहिंजी भाॼायूं मुंहिंजा पाड़े वारा मुंहिंजूं धीअर सभई मूंखां सुभाईंदियूं आहिनि ऐं मुंहिंजूं मामियूं चाचियूं सभु मूंखे सिलाईअ लाइ ॾींदियूं आहिनि सिलाई मुंहिंजी ॾाढी वणंदी अथनि ऐं सिलाईअ में मां वर्क बि करे ॾींदी अयानि आबला भरे ॾींदी अयानि ऐं डायमंड चोटाई ॾींदी अयानि ऐं सिलाई कमु में मां पहिरें खां ई होशियार आहियां सिलाई कमु ॾाढो हलंदो आहे ऐं सिलाई कमु पेंट पेंट प्लाजा प्लाजा पेंट ऐं बुशेटूं सभु सुठे नमूने सां ईंदियूं आहिनि वॻा शोट वॻा लोंग वॻा सभु सुठे नमूने सिबंदी आहियां कुर्तियूं ॿियो रवनि खे कड़ ऐं साड़ियुनि खे फुल छेड़ा सभु करे ॾींदी अयानि ॿारनि जूं बोकियूं गद्दियूं ॿारनि जूं चड्डियूं ॿारनि जा टोपला सभु सिबंदी आहियां खोया सिबंदी आहियां मूंखे जाम खोया मिलंदा आहिनि गद्दियूं मिलंदियूं आहिनि ॿारनि जा बा बा सुट सिबंदी आहियां ॿारनि जा नंढड़ा नंढड़ा लहेंगा बुशेटूं ॿारनि जूं चड्डियूं ॿारनि जा फ्रोक ॿारनि जा प्लाजा ॿारनि जा कुर्तियूं ॿारनि जा नंढिड़ा नंढिड़ा जबला इहे सभु सुठे नमूने सिबंदी आहियां ऐं मां सिलाई कमु सुठो कंदी आहियां मुंहिंजो माण्हुनि खे वणंदो आहे सिलाई कमु पहिरें खां ई कंदी आहियां ॿारनि जा वॾनि जा सभिनी जा ईंदा आहिनि वॾनि माइयुनि जूं पतलुनूं बि सिबण ईंदियूं आहिनि ऐं कुर्ता सिबण ईंदा आहिनि ऐं ॿारनि जा बि सिबण ईंदा आहिनि ऐं बुशेटूं बुशेटूं पेंट सभु सिबण ईंदा आहिनि ऐं सभई वाखाण कंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो नालो आहे ॿाहिरि बार माण्हू मूंखे सिलाईअ वारी माई चवंदा आहिनि मूंखे सिलाई जो ॾाढो शौक़ु आहे सिलाई मुंहिंजो हुनरु पहिरें खां ई मूंखे आहे सिलाई कमु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सिलाई कमु में मां मां पहिरियों नंबर आहियां सिलाई कमु मूंखे शौक़ु थींदो आहे मुंहिंजो पुटु मूंखे चवंदो आहे मम्मी सिलाई न कर त बि मां कंदी आहियां मूंखे छोजो ॾाढो शौक़ु आहे सिलाईअ करण जो सिलाईअ में मूंखे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे सिलाई कमु मूंखे पहिरें खां ई वणंदो आहे सिलाई कमु न हुजे त मां वांदी थी न विहंदी आहियां मूंखे इहे हिक न वणंदो आहे मूंखे सिलाई कमु ॾाढो वणंदो आहे सिलाई कमु में पहिरें खां ई होशियार आहियां ऐं सिलाई कमु सभिनी खे वणंदो आहे मुंहिंजो सभई मुंहिंजी वाखाण कंदा आहिनि सिलाई कमु सभिनी माण्हुनि खे वणंदो आहे सिलाई मां गुरुनि जा रुमाल बि सिबंदी आहियां गुरुनि जूं पलकूं सिबंदी आहियां गुरुनि जा रुमाल ठाहींदी आहियां हुननि ते लेस लगाईंदी आहियां गुरुनि जूं थेलियूं सिबंदी आहियां गुरुनि जे लाइ जेको बि थिए थो पलकूं चादरूं खे ओटियूं ॾियण थेलियूं सिबण ऐं घर में रिलका सिबण घरनि में इअं रोटलीअ जी रिलका सिबण इहे सभु मूंखे वणंदा आहिनि इहे मां सभु सिबंदी आहियां ऐं गुरुनि जी इहे चादरुनि ते बि ओटी ॾींदी आहियां गुरुनि जा रुमाल डिज़ाइन सां सिबंदी आहियां गुरुनि जा आहे ॾाढा सुठा रुमाल मां सुठे नमूने सां उन्हनि ते लेस हणी गुरुनि ते चाढ़ींदी आहियां गुरुनि गुरुनि जूं पलकूं सिबंदी आहियां गुरुनि जूं नंढणियूं थेलियूं सुखमनीअ जी सिबंदी आहियां गुरुनि जा रुमाल बि मां सुठे सुठे नमूने सां कंदी आहियां गुरुनि जा पगलुछणिया ऐं गुरुनि जूं चादरूं गुरुनि जा आशंदी आहियां सभु सुठे नमूने सां सिबंदी आहियां ऐं गुरुनि जा जेके बि सिलाई कमु थींदा आहिनि उहे मां पंहिंजे शौक़ु सां मस्तु सिबंदी आहियां ऐं पंहिंजे ऐं शौक़ु ख़ातिरि मां इहा सिलाई कंदी आहियां ऐं हीअं सिलाई मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मुंहिंजी सिलाई मशहूर आहे मां सिलाईअ में ॾाढी होशियार आहियां सिलाई मुंहिंजी ॾाढी माण्हुनि खे वणंदी आहे ऐं सिलाई कमु मुंहिंजो हुनरु आहे इहो हुनरु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां नंढपण खां ई हुनरु इहो हुनरु मूंखे आहे ऐं जंहिं में मां होशियार आहियां